मेरी स्हेली दा हून हून ब्याह् होया थोह्ड़ी देर पैह्लें ते में बड़ा जादा एन्जॉय कीता ओह्दे ब्याह् ते ते में ओह्दी स्हेली बनी मतलब स्हेली बनी सारी जिम्मेदारी मेरे उप्पर ही ओह्दे ब्याह् दी ते रोज उं'दे घर गीत होने सोहाग गाने उ'नें ते में बैठी होन्दी ही जनानियें नै ते जनानियां आई दी होंदिया में उं'दे कोल बैठी जाना उ'नें गाने गाने ते गाना बड़ा स्हेई हा गाने दा नाम ते नेईं पता लेकिन दो चार लाइनां याद न कुऐ ते खलोतिये तू मल मल पैर निं धो बागें चम्बा खिड़ रेहा तू बैठी हार परो बड़ा गै शैल गाना लग्गेआ मिगी ते गाने उप्पर बड़ा मजा कीता असें ओह्दे बाद कोई ना कोई गाने गवान आंदा कोई ना कोई मतलब रुट्टी बनानी उ'नें जेह्ड़ा बी गाने गवाने दी आह्ग ते उ'नें रुट्टी बनानी उं'दे घर जिं'दे घर ब्याह् होवै जि'नें गीत गवान आना उ'नें उं'दे घर रुट्टी बनानी मतलब इक किस्म दा डंग्ग देना ते बक्खरिया बक्खरिया फलवार बनाने डिशां बनानियां बड़ा मजा करना खानियां सारे दोस्तें बी आना सारे रिश्तदारे बी मिलदे में डांस करने बास्तै सारे कोलू पैह्ले उ'नें ई आक्खनी की कोई बी कोई शैल जेहा गाना लगायो जेह्दे उप्पर खु'ल्लियै डांस करी सकचै अस ते जेह्ड़ी ब्याह् आह्ली कुड़ी असें उसी बी नचाना बड़ा शैल लग्गना ते ओह्दे बाद मेरे बूआ दे मुड़े दा ब्याह् ते असें उद्धर आपें गीत गवाने ही की मेरे पापा मामा हे उद्धर ते असें उद्धर गीत गोआने हे अस गे इद्धरू गे अस खंड बगैरा लैंदे उद्धर ओ लैती रुट्टी बगैरा बनवाई फिर ढोल आह्ले ढोल बगैरा लैते ढोल बगैरा उप्पर डांस बगैरा कीता डांस करी करी रातीं दो बज्जिये उस दिन ओह्दा जनम दिन बी ऐहा बूआ दे मुड़े दा जन्म दिन बी सेलिब्रेट कीता ओह्दे बाद फिर भइया बोलन लग्गे की में डांस करना ऐ कोई गाना लगाओ में बोलेआ भइया अज्ज तुसें साढ़े मनपसंद गाने उप्पर डांस करना पौना ऐ ते बोलन लग्गे बोल केह्ड़ा ऐ केह्ड़े गाने उप्पर डांस करना तू मिगी सनाऽ में बोलेआ कोई बी डोगरी गाने उप्पर तुसें डांस करना पौना बोलदे ठीक ऐ लगाओ उ'नें गाना लोआया इनां बड़ियां च तड़का लाना ओ ठेकेदरनिये ओ हो ठेकेदारनिये इक होर हा गाना मेरा ते कुछ नियो जंदा लोको में प्हाड़ी बंदा गाने दा नांऽ प्हाड़ी बंदा गाने दा नाम हा ओह्दे उप्पर मतलब बड़ा नच्चे बड़ा ही नच्चे होर इ'यो गाना में अपना फिर फेवरेट बनाई लैआ होर जि'त्थें बी में जाना जेह्ड़े बी फंक्शन च जाह्गे ज'न्नी उ'त्थें ही में एह् आह्ला गाना लोआना होर नच्ची नच्चियै कुद्दी कुद्दियै ते बड़ा डांस करना ऐ बड़े नच्चे एह्दे उप्पर बस ब्याह् इ'यो ते इ'यां ते एन्जॉय होंदे ब्याह् नच्चना गाना खाना पीना रिश्तेदार कन्नै मिलना फ्रेंड्स मिलदे पराने पराने रिश्तदार मिलदे गल्लां करदे मतलब कि पुच्छ्दे केह् केह् करा दे लाइफ बिच तुस बस